खेती में अॼकल्ह अनुवांशिक रूप सां ॾाढो मतिलब आधुनिक तकनीका थी वियूं आहिनि इन लाइ ज़रूरी न आहे हिकु ई खेत में हिकिड़ी फसल अ हुजे हिन बार अगरि गेहू कण्क विधी आहे त अगली बार असां चांवर बि विझी था सघूं इन लाइ फल फसल जी पोख बदलणी खपे छो की उनमें विटामिन सॼा हिकु ई में वरी घटि थींदा वेंदा आहिनि इन लाइ कडी कहिड़ी कडहिं कहिड़ी फसल उगाइणी खपे